गाछी एखन प्रदूषणक प्रभावसँ गाछी सभ एतेक खराब स्थितिमे जा रहल छै तते तरहक किट पतङ्ग भए गेल छै जेना एहिबेर मञ्जर एलै खुब सम्पन्नसँ आओर आम देखबामे एखन प्रत्येक वृक्षमे गोटा गोटी आम देखबामे छै मौसमके स्थिति परिस्थिति बदलैत रहै छै अनेक तरहकेँ कृषि वैज्ञानिक द्वारा सलाह लेल जे दवा सभ छै ओहो कुप्रभाविते रहै छै ओकरो प्रभाव ओ किट पतङ्ग पर नहि पड़ै छै तैं महग तऽ भइए रहलै हँ आओर महन्गी पर खर्च कएलाके बावजुदो परिणाम जे छै से उत्तम नहि भेट रहलै हँ तै गाछी वृक्षीकेँ प्रति लागै छै आब धीरे धीरे लोकके पहिने जे उत्सुकता रहै आम लगएबाक अइ लीची लगएबाक अइ से ओ लोकके घटल जाइ छै एकरा एकरा मुल श्रोत छै जे प्राकृतिक प्रदुषण जे छै ओ प्रभावित करै छै आओर गाछ धीरे धीरे बर्बाद भऽ रहलै हँ